नमस्ते

जी प्राइज है उसका तो मतलब जैसे बाल कटवाएंगी उस तरह का मतलब आपकाे प्राइज होगा मतलब कौन बाल कटवाना चाहती हैं जी बार जी जी एक मतलब आपको आपको बाल कटवाने का प्राइज तो मतलब ढाई सौ रुपये हैं और ये कलर करवाने का मतलब आपका तीन सौ रुपये है

जी तो आपका फेसियल का है जैसा कौन फेसियल करवाना चाहती हैं गोल्ड का या एप्पल का मतलब

जी उसका प्राइज तो बहुत महँगा है उसका भी महँगा है जी जी क्यों नहीं कर सकते जी थोड़ा उन्नीस बीस तो हो ही जाएगा ऐसा बात नहीं है जी अब उसका तो अलग अलग पैसा लगेगा मतलब बाजू बाजू का अलग रहेगा एक बाजू का है पाँच सौ रुपये जी हाँ उसका मतलब पाँच सौ एक बाजू का है जी यहाँ पर हर सुविधाएँ आपको मिलेगा एसी है मतलब वो पंखा है कूलर सब है मतलब कोई चीज की आपको कमी नहीं होगी जी जी होता है ना बाल कटिंग अच्छे से बाल कटिंग होगा आपको फेसियल भी अच्छे से करते हैं

जी उसका तो पाँच सौ लूँगी मैं बोली हूँ ना जी नहीं एक ही लूँगी मतलब दाम एक ही रहेगा मतलब अलग अलग पैसा लूँगी एक का पाँच सौ

जी हाँ उसका लूँगी उस उसका भी करूँगी तो पाँच सौ रुपये लूँगी

जी जी मशीनें नई नई मशीन है ना ओ बाल बनाने वाली वी मशीने हैं आपको मतलब जैसे हाईलाइटर करवाना है ओ भी है सब रखी हूँ

नहीं वो वर्कर हैं ना वो लोग भी करते हैं हम भी करते हैं

जी नमस्ते